हमारे लॉकडाउन के समय हमारे टीचर जो कि ऑनलाइन पढ़ाई की जो कि बच्चों की बहुत ज़्यादा हुई ना की वो लोग को बैठे बैठे पढ़ाई की क्योंकि बहुत ज्यादा सुविधा उनकी पढ़ाई भी नहीं रुकी और ऑनलाइन के जरिए बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई लॉकडाउन में भले उनको प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम लॉकडाउन में अगर स्कूल जाते तो उनको बीमारी से अच्छा घर बैठे पढ़ाई बहुत ज्यादा सुविधा हुई और बहुत ज्यादा फायदा भी हुई और हाँ लॉकडाउन्स लॉकडाउन में अगर स्कूल जाते तो उन्हें बीमारी भी हो सकती थी जब कि घर बैठे ऑनलाइन से पढ़ाई किए और लॉकडाउन में भी घर बैठे पढ़ाई उनके सुविधा हर एक चीज की कमी नहीं हुआ और ऑनलाइन बहुत अच्छे नुकसान भी नहीं हुआ और फायदे भी उनको ये इसलिए हुआ तो घर बैठे उनके कोई पढ़ाई भी नहीं रुकी और ना कि घर घर बैठे पढ़ाई हो अ फाय अ नुकसान उनको किसी चीज का नहीं हुआ